हैलो तोरा दोकानमे कोन कोन चीजसभ भेटै छै सामानसभ भेट जायत फर्नीचरवला सामान जेतना अबै छै सभ भए जायत घुमयवला जगह मन्दिर आरो नहि छै बढ़िआँसँ ओ जगह कोन जगह छियै मन्दिर छै घुमबयवला जगह कोन जगह सिंहेश्वर स्थान लग कोना छै रहय आरके व्यवस्था छै केना छै मर महिला रुकतै आर खाना पीना केना की छै खाना पीनाके सभकिछु भेट जायत कए गो खाना उना मिल जेतै घर खाना आओर मिल जेतै हमरा आरके मे आओर मेलामे कोन छै घुमयवला चीज कोन चीज एहन अइ जे देखय लेल जैतियै मेलामे कोन चीज छै बढ़िआँ उएह ने देखबै रामझूला की केना छै अहाँ हम जा कऽ ककरोसँ कहबै जे हे ककरो मोनमे दिक्कत हेतै तऽ ओहन काम हम नहि करै छी ओहन काम नहि करै छियै जे चीज छै देखयवला से देखि सुनि कऽ चलि अयबै आओर किछो भगवान टा आओर कोन भगवानके अपने टा जेबै घूमय लए माय बापकेँ जे लए जेबै बूढ़ सूढ़ लोक छै तऽ ओ कतय रहतै ओ व्यवस्था तऽ ढङ्गके ने हमरा रूम चाही अपने टा घूमय लए जेबै से नहि ने भेलै तब